हमें सबसे ज़्यादा मछली कैटफिस पसंद है क्योंकि कैटफिस हमें बहुत ही अच्छा लगता है कैटफिस और लोग जो सबसे ज़्यादा मछली खाते हैं उसे कोकरेल मछली करते हैं क्योंकि वह उसमें प्रोटीन विटामिन और दीवार पर मात्रा में पाई जाती है कुछ सस्ता भी मिलती है लेकिन जो कैटफिस से थोड़ी महगी मिलती जल्दी मिलती नहीं लेकिन उसे हमें खाना बहुत पसंद है उसमें बहुत स्वादिष्ट होता है